हेलो आदा आं नोंनि दुखाननिफ्राय मोनसे हाथुरा लानानै फैदोंमोन ओमफ्राय बेयो माने बोसोरसेनि बारा जालायलांबाय आमफ्राय दासिमबो आं गोबां खामानियाव बाहायो दासिमबो जेबो जायाखै मानि लाबोनानै आं बिराद गोजोन्नाय मोन्दों नोंनि दुखाननिफ्राय आरो नेक्स थाइमआव नोंनि दुखान आवनो बेबायदिखौनो लाबोबावगोन बेखौनो मोजां मोननानै दिनै ओ नोंनो खिन्थाहरनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आदा